चिकन शाकुती खतखतें मणगणें सुंगटांचे हुमण बांगड्यांचे हुमण वालीची भाजी कुड्डूची भाजी मुल्कांची भाजी गोळा गोसाळ्याची भाजी चिकन चिली चिकन सुका तिसऱ्यांचे सुकें कालवांचे सुकें तळ्ळेली सुंगटां घोटांचे सासांव आबाड्याची चटणी दाळ अळमी शागोती दुद्याची भाजी मुगा गाठी मुगाचें उसळ चण्याची उसळ चण्याचो रोस मुगांचो रोस मसुरेचो रोस चोवळेची रोस छोले आकुराचो रोस आकुराची खतखतें बांगडो फ्राय इसवण फ्राय कुल्ल्यांचे मसाला शीत बांगड्यांची उ उडीत मेथी बटाट भाजी मेथीची भाजी पालकाची भाजी पालक पनीर पालक मसाला पनीर मसाला सुके सुंगटांची कडी खऱ्या बांगड्याची किस्मूर पापड गा गोलम्याचें किस्मूर आम्याचे लोणचें बिमलांचे लोणचें आंबाड्याचें लोणचें भरलेले तोरांचें लोणचें पुलाव सुंगटांचो पुलाव रेशाद बांगडो शिणाण्यो फ्राय म माणक्यांचें चिली उकडें ताती ताती फ्राय तातियाची भुर्जी चिकन फ्राय सुंगटा फ्राय गोबी मंचुरीयन